हाली में मां हिकु रेडीमेड एलेन सॉली कंपनीअ जी शट वरती हुई रेडीमेड शट वठण जो इहो फ़ाइदो आहे त असांखे कपिड़ो वठण लाइ दुकान ते नथो वञिणो पिए पोइ हुनखे टेलर खे नथी ॾियणी पिए सिधी रेडीमेड ओॾी महिल ई मिली थी वञे न त त असांखे टेलर वटि ॿ टे चकर दर्ज़ी वटि ॿ टे चकर था हणणा पवनि हर शइ लाइ रेडीमेड शट वठण मां हिकिड़ो फ़ाइदो आहे त असांखे इहो जाम डिज़ाइनूं ॾिसण मिलनि थियूं त इनकरे असांखे हुन मां इहो फ़ाइदो थिए थो ऐं असांजो टाइम बि बचे थो हाली में मां उहा शट पंहिंजे दोस्त जे हिकिड़े पुट जे शादीअ ते पाए वियो हुअसि हुते मूंखे जाम ॼणनि खे वणी उहा शट सभु चवनि पिया किथां वरितई इहे वरितई घणे वरितई सस्ती वरिती अथई पर जॾहिं वरी हुन शादी पूरी थी उहा शट मूं धोती त हुन मां अची कलड़ निकिता ऐं हुनजी सॼी जेकी डिज़ाइन हुई उहा बि सॼी ख़राबु थी वेई